हैलो बस ठीक जगह गुड्डी ओड़ी किन्नी गुड्डी अच्छा शैल करियै गुड्डी जां हल्की हल्की अच्छा होर कन्नै आह्ली क्यारी बी गुड्डी ओड़नी ही आहो ठीक ऐ पैसे किन्ने लैने ठीक ऐ अच्छा फिर